हम अपन फोटोकेँ एडिट करि कऽ भी लोकप्रिय बनाय सकै छियै आओर अपन फोटोकेँ एडिट कयलाके बाद फोटो बहुत सुन्दर देखयमे लागय लागै छै जेना कोनो फोटो छै बहुत पुराना भए गेलै ओकरा सिस्टमपर चढ़ाय कऽ ओहि फोटोकेँ एडिट करि दै छै कम्प्यूटर द्वारा तऽ ओ फोटो बड़ी देखयमे सुन्दर लागय लागै छै जकर बाद ओ देखै छै ककरो देखबयके बाद ओ लोक कहै छै ने वाह बड़ी सुन्दर फोटो छै तऽ ताहि लऽ कऽ कम्प्यूटरसँ भी फोटो एडिट भए जाइ छै आब तऽ कम्प्यूटरपर आइ काल्हि तऽ एहन अथि भए गेलै जे फोनपर भी सभकिछुके व्यवस्था दए देलकै यए तऽ मोबाइलसे भी आदमी फोटोकेँ एडिट करि लै छै अलग अलग पोजमे फोटो खींचि कऽ अलग अलग डिजाइन डालि दै छै फोटोपर मतलब लोककेँ देखयके बाद मन मतलब देखयमे बड़ी सुन्दर लागत जे जकर जाहिपर कि देखयमे बढ़िआँ लागय जे फोटो ओ ओहि हिसाबसँ ओहि फोटोकेँ एडिट करि लै छै एडिट करयके बाद ओ फोटो सुन्दर लाग लागै छै देखयमे आओर फोटोकेँ जे छै ने एडिट करयके बाद भी आओर अपन भी सुन्दरताके अथिसँ फोटो अपन जे अथि रहै छै डिजाइन हाथ पैर की स्टाइलसँ रखने छै फोटोमे वइसे भी अपन फोटोमे जे छै आकर्षित करयके क्षमता बढ़ै छै फोटोमे कोइ भी आदमी देखै छै तऽ ओ फोटोके तरफ आकर्षित भऽ जाइ छै फोटो देखयमे जे छै बड़ी सुन्दर लागै छै कतेक सुन्दर फोटो खिंचल छै कतयसँ ई कोन दोकानदारसँ बनबेलकै यए कोन कम्प्यूटरसँ बनेलकै यए तऽ इएह छै फोटो एडिट करयके बाद फोटो तऽ सुन्दर लगबे करै छै देखयमे लेकिन किछु ओहिमे ओ छै किछु मिस्टेक होयके बाद भी तऽ कनि टा दिक्कत भए जाइ छै मिस्टेक तऽ नहिए होइ छै तऽ फोटो आओर फोटो कए प्रकारके कितना साइजमे छोट साइजमे भी होइ छै हाफ साइज ए फोर साइज ए सिक्समे मतलब ढेरी प्रकारके फोटो बनवाबै छै आदमी तऽ ओहि लऽ कऽ फोटो देखयमे आकर्षित करयके लेल ओहिमे डिजाइन फूल पत्ती लगवाबै छै कम्प्यूटर द्वारा जाहिसँ देखयमे फोटो आकर्षित भए जाय